ہماری ثقافت میں شادی کی تقریب کی وسعت یہ ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں اور ہمارے اسلام میں شادی کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کے دن لڑکی اور لڑکے کے جانب سے ایجاب و قبول ہوتا ہے یعنی دونوں فریق کی جانب سے اور پھر نکاح ہوتا ہے نکاح ہو جانے کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر اسی طریقے سے لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کو حق مہر ادا کرتا ہے اور پھر کچھ رسومات ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں ہم ان رسومات میں سے ایک تو یہ کہ لڑکے کا لڑکا جو دولھا ہے اس کے پھوپھا اس کو اٹھا کر کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں یہ ایک رسم ہے جن کی پیروی کرتے ہیں ہم اور اسی طریقے سے لڑکا جب اپنے سسرال پہنچتا ہے اور لڑکی کے رخصتی کا وقت آ پہنچا ہوتا ہے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ آنگن میں جاتا ہے اور آنگن میں دولہے کی جو سالیاں ہوتی ہیں ان سالیوں میں سے کوئی ایک غالباََ جو چھوٹی والی ہوتی ہے وہ دولہے کا جوتا جو ہے چھپا دیتی ہے اور پھر اس کا عوض مانگتی ہے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے اس لیے اس کا کچھ عوض چاہتی ہے پھر وہ دولہا دیتا ہے تو یہ ہے شادی میں ہماری ثقافت